میں نے اب تک کی سب سے مشکل پکوان جو بنائی ہے وہ حلیم کی ترکیب ہے حلیم ایک اسپیشل ڈش ہوتی ہے خاص قسم کی ڈش ہوتی ہے اس کے لیے بہت ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جیسے اس کے لیے سب سے پہلے ایک بڑا پتیلا چاہیے ہوتا ہے جس کو ہم دیگ بولتے ہیں اور اس کے اندر ہم سب سے پہلے پانی ڈالتے ہیں پھر چاول پھر گیہوں پھر سب طرح کی دال ڈالتے ہیں ڈالی جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں اور بھی چیزیں ایڈ کی جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت سوادش بنایا جا سکتا ہے ذائقے دار بنایا جا سکتا ہے اس میں گوشت بھی ڈلتا ہے اس میں چھوارے اور کھوپرا بھی ڈلتا ہے اور اس کی ترکیب تھوڑی ہیوی ہے یعنی مطلب بہت عجیب سی ہے مطلب وہ تھوڑی بھاری پڑتی ہے تو اس کے لیے ہر کوئی تیار نہیں ہوتا ہے تو ایک یہ ڈش ایسی ہے کہ ویسے تو یہ کم لوگوں کے لیے بنائی نہیں جاتی ہے یہ زیادہ تر زیادہ لوگوں کے لیے ہی بنائی جاتی ہے کم سے کم بھی تیس سے چالیس لوگ ہوتے ہیں تب یہ ڈش بنائی جاتی ہے